हँ बोलियौ ठीक छै हँ हँ खोललियै हन चाही की किछु हूँ हम दोकानो खोलली हमही सभ बेचही लऽ ने यौ हँ की चाही कोनमे से लेबै बतैयौ हूँ सभ मिल जाएत अहाँके केला मिल जाएत अहाँके तीस रुपए दर्जन मिल जाएत बुझलियै हँ आम लेबै तऽ ओ मिल जाएत एक सए तीस रुपए लगा दर आरो किछु लेबै अनारो लेबै तऽ अनार मिल जाएत अहाँके अस्सी रुपए किलो बुझलियै हूँ सेव मिल जाएत अहाँके साठि रुपए हँ आओर अङ्गूर लेबै अहाँ तऽ मिल जाएत अस्सी रुपए किलो ओहो दऽ दैब बोलू की सभ लेबू हूँ बीस नहि तीस रुपए कहलियै अहाँके हँ तीस रुपआ बढ़िआँ केला हइ हूँ एकदम ताजा मँगेबे केलियै हन हँ हँ आम नहि होकऽ अहाँके बुझलियै बढ़िआँ हइ देखियौ बीसो बला देखियौ छाँटिमे रखल यऽ तऽ अहाँ ओ लेबै तऽ अहाँके पन्द्रह रुपए मिल जाएत लेकिन अच्छा लेबै ने अहाँ तब दू रुपआ लगाएब लेकिन अच्छा लेब हूँ आमके एक सए तीस रुपए लागत अहाँके कम की अहाँ सभ बार तऽ कमे करै लऽ कहै छियै तेनामे थोड़ी होयतै पाँचगो अहाँक दऽ देब हूँ एक एक किलो दऽ दै छी अहाँके हँ एक किलो भऽ गेल अहाँके आओर बोलियौ केला कतेक लै के हइ अच्छा रुकू रुकू अच्छा तौलै छी रेट अहाँके सेम लागत जे बतियै ओहिसे कम नहि होयत नहि ओ इधर उन्नैस बीस नहि होएत किछु लागत बुझलियै ठीक दऽ दै छी